जॾहिं फोन या कंप्यूटर असांजो ख़राबु थींदो आहे त असांजी बाज़ारि में काफ़ी माण्हू आहिनि जेके फोन रिपेयर कंदा आहिनि कंप्यूटर रिपोट कंदा आहिनि त असांखे उन्हनि वटि वञिणो पवंदो आहे पंहिंजो मोबाइल खणी वेंदा आहियूं हुन खां पोइ हुन जी उहो ॾिसंदो आहे ॿुधाईंदो आहे हुतां रिपेयर कंदा आहियूं हुन जे हिसाब सां ऐं हुतां पोइ असां खणी ईंदा आहियूं बसि